मै अपने करीअर में खुद को एक बहुत अच्छे आर्टीस्ट के तौर पर देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं शुरु से ही आर्ट्स से और आसपास की चीज़ों को बनाने उनके लिखने उनको सजोने में बहुत रूचि रही है मेरी बचपन से ही तो मैं उसी क्षेत्र मे अपने करीअर को भी आगे देखना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी पेंटींग्स बनापाऊ बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना पाऊ बहुत अच्छा लिख भी पाऊ उनको उनसे रीलेटेड ही चीज़ें तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी आर्टीस्ट बन सकूँ जिससे मैं अपना अपने मानसिक भावनात्मक तरीक से भी मैं संतुष्ट रहे सकूँ